ہاں میں موسیقی کی ساز میں گٹار بجانا جانتی ہوں اور اس میں مجھے کوئی خاص صلاحیت تو نہیں ہے لیکن میں کوئی بھی دھن آسانی سے نکال سکتی ہوں بجا سکتی ہوں اور آگے جا کر میں وائلین بجانا سیکھنا چاہتی ہوں اور وائلین میں نئی نئی دھنیں بنانا چاہتی ہوں اور اس میں کئی ساری دھنیں ہوتی ہیں جو اکثر ہم فلموں میں سنیماز میں دیکھتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں جس میں کہ ایک فیری ٹیل ہے اس کی دھن میں بجانا چاہتی ہوں آگے جا کر